جی ہاں مجھے نل کا پانی ملتا ہے اور یہ میرے لیے بہت بڑی سہولت ہے اگر نل کا پانی نہ ملے تو زندگی بہت مشکل ہو جائے گی ہمیں پینے کے لیے کھانا پکانے کے لیے نہانے کپڑا دھونے اور گھر کی صفائی کے لیے روزانہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے اگر یا پانی نل سے نہ ملے تو ہر کام کے لیے کنویں یا کسی دوسرے ذریعے سے پانی لانا پڑے گا جو نہ صرف وقت ضائع کرے گا بلکہ جسمانی مشقتیں بھی بڑھا دے گا میری زندگی یقیناً اس وقت سے زیادہ مشکل ہوتی ہے جب پانی کے لیے دور جانا پڑتا ہے جہاں تک پانی کی صفائی کی تعلق ہے عام طور پر نل کا پانی صاف ہوتا ہے لیکن میں اکثر ایسے فلٹر یا ابال کر استعمال کرتا ہوں تاکہ صحت محفوظ رہے صاف پانی صحت مند زندگی کی سمانت ہے